ہیلو کیا آپ اولا سے بات کر رہے ہیں جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ بریلی سے لکھنؤ مجھے جانا ہے تو آپ کتنے پیسے لیں گے اوہ اچھا اٹھارہ سو ساٹھ لیں گے تو میں آپ کو نقد رقم ادا کر دوں تو چلے گا ہاں ہاں میں آپ کو دو ہزار کا نوٹ دوں گا ہاں میں آپ کو دو ہزار کا نوٹ دوں گا تو آپ مجھے چھٹے واپس کر دیجیے گا جی یہ صحیح رہے گا اوکے اوکے تو آپ صبح آ جائیے گا اوکے اوکے اوکے